میرے کمروں میں کتابوں کے سوا کچھ بھی نہیں جی میرے شہر گاؤں اور گھر میں لائبریری ہے میں نے اپنے کمرے کے ایک چھوٹے حصے کو صرف پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے کیونکہ میں مانتا ہوں کہ لائبریری زندگی کے اہم وسائل میں سے ایک ہے اور کتابیں اس میں بہت خاص اہمیت رکھتی ہے بہت سی لائبریری ہمارے شہر میں عمر کے ہر لوگ کے پروگرام اور تقریبات میں پیش کرتی ہے جیسے کئی بک کلبس ہیں مصنفین کی گفتگو ہے اور جیسا کہ میرا گھر جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے قریب ہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی ہندوستان کا ایک مشہور ادارہ ہے جو بہت سی تعلیمی پروگرام پیش کرتا ہے اس کی اپنی خود کی لائبریری ہے یہ ہندوستان کی بڑی لائبریریوں میں سے ایک ہے اور ہمارے گھر کے قریب ہی بہت سی پرائیویٹ ریڈنگ ہالس ہیں جو طلبہ اور کمیونٹی اراکین کو پڑھنے کے لیے پرسکون بھری جگہ فراہم کرتے ہیں اور جہاں تک میری ذاتی پسندیدگی کی بات ہے مجھے ناولس شاعری اور علمی کتابیں بہت پسند ہیں